मां मुंहिंजा घरवारा असां सभई प्यारु मुहबतु सां मिली जुली रहंदा आहियूं असां सभु ॼणा ॾींहं में ॿ दफ़ा हिकु सुबुह जो नाश्तो ऐं राति जी मानी सभु गॾु वेही खाईंदा आहियूं ऐं असां सभु पियारु मोहबत सां रहंदा आहियूं असां सभु हिक ॿिए सां मिली जुली रहंदा आहियूं असां सभु हिक ॿिए जे बिना रही न सघंदा आहियूं असां सभु घुमण बि गॾु वेंदा आहियूं साल में ॿ दफ़ा में घटि ॿाहिरि वेंदा आहियूं असां सभु घरवारा हिक ॿिए सां सलाहु मसाइलो हर ॻाल्हि कंदा आहियूं कोई बि घर लाइ या ॿाहिरि लाइ कदमु खणणो हूंदो आहे त असां सभु घरवारा मिली जुली गॾु सलाहु मसाइलो करे खणंदा आहियूं असां सभु घर वारा हिक ॿिए सां मिली जुली सभु कुझु कंदा आहियूं सुख में दुख में गॾु रहंदा आहियूं अॼुकल्ह जाम एहिड़ा जॉइंट फैमिली घटि प्रिफर कंदा आहिनि पर असां सभु हिकु ॿिए जे बिना रही न सघंदा आहियूं जॉइंट फैमिली जा जाम फ़ाइदा ऐं नुक़सानु आहिनि असां सिर्फ़ु फ़ाइदनि ते ध्यानु ॾींदा आहियूं असां सभु जॉइंट फैमिली में अगरि रहियूं था त ॿार जी मानसिक स्थिति सुठी रहंदी आहे ॿार जी परवरिश सुठी थींदी आहे ॿार जो ध्यानु रखियो वेंदो आहे ॿारु सुठो पलजन्दो आहे ॿारु अकेलो महसूसु न कंदो आहे ॿार खे केरु न केरु ध्यानु ॾींदो आहे ऐं अगरि जॉइंट फैमिली आहे त घर में कंहिं सां केरु न केरु हूंदो आहे अचु वञु अगरि कंहिंजी थिए थी त उहो अकेलो न थींदो आहे केरु न केरु हुन सां परिवार मां गॾु जुड़जंदो आहे असां सभु घर में राति जो कलाक खां ॾेढु कलाकु रोज़ वेही ॻाल्हियूं कन्दा आहियूं जंहिंसां असां सभिनि जी घर वारन जी विंदर थींदी आहे ऐं असां सभु हिक ॿिए खे चङी तरहिं ॼाणींदा आहियूं जोकि अॼुकल्ह सभिनि परिवारनि में न थींदो आहे असांजे परिवार खे नज़र न लगे पर जॉइंट फैमिली जेहिड़ो मज़ो किथे बि कान्हे जॉइंट फेमिली सां असां सभिनी खे हिकु मजबूती मिलंदी आहे जंहिं सां कुझु बि सामनो करे सघूं था